अगो शितळ कितल्या तेंपान येयलां तूं यो यो भितर यो आनी बायक घेवून येयलां बाय कशें आहाय तूं यो बस हां हांव तुमच्या खातीर खावपाक हाडटा हां यो बाय बिस्कीट्स घे खा शितळ तुका पळोवन म्हाका इतली खोस भोगली जाणा ल्हानपणापश आमी ल्हानपणासान फ्रेंडा प्रत्येक गोश्ट तुका सांगल्या शिवाय म्हाका चैन पडनाशिल्ली हांव आयज खूब खोशी आसा जाणा कित्या खातीर तें एक तर तूं आयलां आनी कालूच हांवें नवीन किचन सॅट हाडलां तुका हांव दाखयतां चल हें पळय हो म्हजो किचन सॅट हो किचन सॅट इतलो बरो आसा कालूच मिस्टराचो काका आयिल्लो तांची फूल फॅमिली आयिल्ली ह्या किचन सॅटांत हांवें तांका जेवण वाडलें तीं इतली खोशी जाली प्रत्येक वाटयो आसात ल्हान ल्हान ताटां आसात आनी इतलो तो सॅट अटरेक्टीव आसा जेवपाक सुद्दां प्रत्येक जाणांक खूब खोस भोगली आनी खूब म्हणजें खूब तेंपा पसून आशिल्लें की असो हांव किचन सॅट हाडटलें म्हणून आनी तो लास्टाक हांवें पयसे एकठांय करून लास्टाक हांवें हाडलोच म्हाजें स्वप्न हांवें पूर्ण केलें चल पिया तर च्या हां आनी आज जेवणूच वचपाचें हां